हमारे मुझे पसंद है तारे देखना बहुत पसंद है और ये मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है जब मैं अपने नाना नानी के यहाँ जाती थी जब छत्त में सोते थे गर्मियों के दिनों में तो मैं तारों को गिना करती थी और सब से प्यारा लगता था ध्रुव तारा जिसे शुक्र भी कहेत हैं भोर का तारा है ना तो जो तारों को देखना उन्हें गिनना एक ये बहुत ही अच्छा अनुभव है और जैसे शहर में ज़्यादा तारे दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि शहर में बहुत ही ज़्यादा प्रकाश होता है और गाँव में ज़्यादा प्रकाश ना होने के कारण जब हम छत्त पर लेटते हैं तो बहुत ही सुंदर इतना सुंदर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतना सुंदर हमें आसमान दिखाई देता है बहुत ही प्यारा जिस जो तारे हम देखते हैं गिनते हैं और उन तारों को देख कर हमें एक सुकून सा प्राप्त होता है वो जो उनका टिमटिमाना उनका कुछ आकृति में बनना ये बहुत ही अच्छा और आकाश में देखने का समय है रात के दस से नौ बजे का इसमें बहुत ही अच्छे तारे दिखाई देते हैं तो इसी समय तारे देखें और बहुत ही अच्छा अनुभव मिलता है तारे देखने से